जोंनि गामि एरियायाव खर' एबा खानायनि थाखाय जोङो एल एल'रभेरा आरो माखासे मिथिंगायारि निफ्राय मोननाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे मुवा बेसादफोर आरो लेबु बेफोरखौ जोङो माखासे खर'आव कफि जानायफोर नि थाखाय जोङो बैफोर मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ जोङो बाहायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे बिगुर बिगुरनि थाखाय जोङो माखासे मिथिंगायारि निफ्राय मोननाय जेरै लेबु आरिफोरखौ जोङो बाहायनाय जायो